म्हाका फोटोग्राफी करपाक खूब आवडटा हांव ल्हानपणान पासून सैमाचें फोटो काडप म्हाका खूब आवडटा म्हाका सैमांत आसा तितलेंच म्हज्या कॅमेरांत सेव करपाक जाय म्हाका दोंगराची शेतांची भाटांची दर्याची फुलाची भुरग्यांची असल्यो अप्रूप वस्तूचे फोटो काडपाक खूब आवडटा जेन्ना हांव फोटो काडटा म्हाका खूब सुख भोगता अशें जायती सुवाते आसा जंय म्हाका वचून फोटो काडपाक आवडटा म्हाका दिसता की हे सगळे फोटो तरेक तरेक भाव प्रकट करता देखून ही आवड म्हाका लागल्या सुवातेर वचून म्हाका फोटो काडपाक आवडटा ते सुवात जावन आसा रेमेत दोंगर जी कुयेलीम हे गांवांत आसा म्हाका दर्यार देगेर वसून पासून फोटो काडपाक खूब आवडटा तशेंच रेल्वे स्टेशनाराक लोकांची वेगवेगळीं कामां करतना फोटो काडप पासून म्हाका खूब आवडटा तशेंच ल्हान ल्हान भुरग्यांची शेतकारांची नुस्त्याकारांची फुलकारांची दूदकारांची हाचे फोटो काडपाक म्हाका खूब आवडटा म्हाका लोकांचे वेगवेगळे वेवसाय पळोवन खूब खोशी जाता देखून हांव तांची फोटो काडटा आनी सेव करून दवरता हें म्हाका सुख दिता सो देखून म्हाका फोटो काडपाक खूब आवडटा आनी हें काम म्हाका फुडेंय करूंक जाय